नमस्ते केह् हाल चाल ऐ ठीक ठाक पक्खे लैने हे यरो पक्खा इक्क केह्ड़ी केह्ड़ी कंपनी दे पक्खे रक्खे दे तुसें आहो अं अच्छा अच्छा अंजी केह्ड़ी कंपनी दा शैल ऐ रेट केह् ऐ नेईं थोह्ड़ा ठीक ई देई ओड़ो मीडियम होऐ नेईं जादा मैह्ंगा होऐ नेईं जादा सस्ता अच्छा ठीक ऐ चलो कोई गल्ल निं लेई लैन्ने आं ठीक ऐ